जूनागढ़ जी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आहे ई पंचकर्म जंहिंमें पंहिंजे शरीर जो सफ़ाई कंदा आहिनि अने सैंतरा पाण खे डाइड नकी करे भई सलादु खाराइण जो अने सूप पिआरणु गजर जा पाणी पिआरणु अहिड़ी तरह पोइ पंहिंजो शरीर जो सॼो वॉश कराईंदा आहिनि अने उन में त एॾो फ़ाइदो थो थे माना पंहिंजो हिकु हिकु अंगु पंहिंजो सुठो थो थी वञे अहिड़ी तरफ़ माना उते सर्विस एॾी सुठी ॾींदा आहिनि पाण वेठा हुजो न पाणी बिस्किट जा पुरीका अची वञनि चांहि ॾियनि पाणी ॾियनि अने वरी न नेरनि ते न सचे गीह जो सीरो ॾींदा अथव ख़बरु अथव हा अने वरी मंझंदि जो मंझंदि जो इहा पर सुठो सुठो हेल्दी फूड ॾींदा आहिनि त मंझंदि जो वरी आहे न दाल भात छाज रोटली ॾियनि राति जो वरी वापसि अने खिचड़ी कढ़ी खिचड़ी ॾियनि अने एॾो सुठो अथनि इन्हनि जो ॾाढो सुठो रखंदा आहिनि असांखे असां वञू न लॻंदो ई कोन्हे त हीअ हॉस्पिटल आहे घरु वांगुरु ई असांखे हा चईंदा आहिनि हा हा बाक़ी त न ॿिया अस्पताल ॾिठा आहिनि उते जीअं तीअं मरीज़नि खे फ़िटी करे छॾनि अने पंहिंजो ध्यानु न रखनि हिते पंहिंजो ॾाढो ध्यानु था रखनि पिया वञू पहिरियां वञी करे सॼो पुछंदव तव्हां न भई मरीज़ सां हिकु ॼणो ज़रूरु थियणु खपे गॾु विहणु खपे ॿिया केरु बि न अने पाण गरमु पाणी खपे त गरमु पाणीअ जो पाण इन खे चई अचूं त पाण खे गरमु पाणी पाण ई पहुची वञे उते अची टेबल ते ॾेई वेंदा आहिनि अने गरमु पाणी वरी चांहि चयूं त चांहि ॾेई वञनि अने वरी हिते न मालिशु करण जा बि वरी अलॻि अलॻि इसण रखियलु आहिनि त मालिशु बि करणु वञण जो गरमु पाणी गरमु पाणी सां मालिशु करणु अने तेलु हणनि अने वरी पोइ झूना कपिड़ा बि ॾींदा आहिनि भई सुठी तरह सभई पंहिंजी मालिशु वालिश करायो हा हा बाक़ी आहे न ॾाढी सुविधा मस्तु ऐं वरी अहिड़ो तरीक़े रखियो अथनि न हिकिड़ो भई भाई रखियो अथनि त पाण खे अने पैसा ॾेई करे ॿाहिरां कुझु बि घुराइणो हुजे उहो ख ॾेई वेंदो आहे उते टेबल ते ॾेई वेंदो पाण खे हा हा हा टेबल ते पाण खे न कुझु बि चिंता न ख़ाली पाण पैसा ॾियो न अने उते कमु थी वञे थोरो घणो ॾियो न भई हीअ शइ वठी आहे भई ज़रूरत आहे मूंखे फ्रूट खाइणु जी दिलि थी थिए डॉक्टर चयो जे पाण खे फ्रूट खाइणु फ्रूट बि ॾेई वेंदा आहिनि टाइम अनुसार त ॾेई वेंदा आहिनि शाम जो नाश्तो ॾियनि हा पर जेकॾहिं एक्स्ट्रा कुझु खपंदो हुजे न तॾहिं बि इहे पाण खे कंहिं माण्हू खे मोकिले करे पाण खे शइ मोकिलाए छॾींदा आहिनि हा हा ॾाढी सुविधा मस्तु वरी पोइ बि आहे न हीअ राति जो बि ध्यानु रखनि अने हिकु हिकु हिकु हिकु मरीज़ खां पुछणु ईंदो आहे डॉक्टर हिकु दफ़ो सुबूह जो अचे डॉक्टर वरी ॿीहर शाम जो अचे कुझु बि तकलीफ़ु थिए त सिधो आहे न उन खे चवण जो त भई हीअ प्रॉब्लम आहे मूंखे तव्हां भई हिते मां आई आहियां त करे अने अन कोई बि चिंता न करणु जी उते पाण अकेला बि त रही सघूं पिया भई कोई बि भई घर में भई जीअं भई धीअ हुजे या घोठु टिके अहिड़ो कुझु न आहे लेडीस अकेली बि टिकी थी सघे उते हा अकेला हा कुझु वांदो न आहे एतिरी सुविधा सुठी रखी अथनि न माना कोई बि पाण खे हा कुझु बि टेंशन न खणण जो आहे हा बाक़ी त ॿिया अस्पताल ॾिठा आहिनि पाण जो के प्राइवेट में बि ॾिसंदा आहिनि प्राइवेट में बि एतिरी पाण खे फैसिलीटी सुविधा नथा ॾियनि पिया पर हिते असांखे सुठो था रखनि पिया ॾाढो मां त सभिनी खे ईअं ई चवंदी आहियां त हिते जो इन हॉस्पिटल में जेको पंचकर्मा कराइजो हा पंच पंचकर्मा करायूं न पाण सभु अंगु छुटा थी वञनि पंचकर्मा कराइण जा इहे फ़ाइदा थींदा आहिनि त सॼो पंहिंजो ब्लड साफ़ु थी वेंदो आ्हे अने भई अहिड़ी तरफ़ कुझु रखंदा आहिनि त सफ़ाई पंहिंजी थींदी वञे आयुर्वेदिक दवाऊं भई आमला रीठाशिक कुझु बि अहिड़ो हड़े ईअं फकियूं ॾेई वञनि पाण खे हा उन्हनि सां पाण कहिड़ी तरह सां वॉश धोई छॾींदा आहिनि इहे कंदे